हलो ओला मां नाएरा सुमनाणी पई ॻाल्हायां मूं हींअर तव्हांजो हो ओला बुक कई हुई ऐं पंदरहां मिंट खां हेठि लही करे बिठी आहियां पर कोई ओला केब आई कोन्हे तव्हांजो ड्राइवर किथे आहे किथे अटिकियो आहे ॾिसो मुंहिंजी पंदरहें मिंटें में ट्रेन आहे मूंखे स्टेशन ते पुॼणो आहे अगरि कोन पुॼियसि त मुंहिंजी ट्रेन मिस थी वेंदी ऐं तव्हां प्लीज़ चेक कयो छा आहे किथे आहे अने जल्दी सां जल्दी उन खे हिते ई मोकिलियो